औ अ थायो थानायाथ' दरमायालाय बिसिबां ए नैरोजाब्लाथ' खमजाद्रायगोनदां गुबुननियाव आं थामरोजायावसो थायोमोन अ जिरोजा नैरोजाब्लासो आं थायोमोन गुबुननियाव एसे खम जाद्रायगोनदां एसे बारा होनो हाया होमब्ला अ एसे खस्थ' जायोना नानि लानायाबो अ जागोन दे

ओमफाय मा होनो दरमाहाखो मासे मासे होनांगोन आरो

अ मास मोनब्ला मोनब्लानो होनांगोन आरो मा मा खामानि मावनांगोन ओमफ्रायलाय अ अ जागोन दे

न'आव फैनानै खोनसे सोंफैब्लानो जाबाय जोंहानियावबो जोंहाबो मा बुङो आरो न'आवबा न'आवबो खामानि थायोना थिनहरगोनना थिनहरा

अ मोजां रायज्लायनानै ओ अ जोङो जोंनि गामि मोनहां जाब्लानो कल खालाम हरब्लानो जाबाय आं लामायाव थाफैगोन दे ओ ओइदिनखालि थांनाय जानाय नङादां माने एसे जि जोमबो माबा नांगौ जायोना लानांगौ जायोना एसे जगार खालामनानै ओमफ्राय साननैसो थानानै थांसै अ माला थांनांगौ बेखौ नोङो थारिखखौ खोन्थाना होलां आरो ओमफ्रायो लांफैब्लानो जाबाय

नानियालाय बेसेथो गोदिर उन्दै नामा अ मानबायनो हाबाय आरो अ अ

जागोन दे होमब्लालाय माब्लाबा लां माला लांफैयो खबर हरब्लानो जाबाय अ दे